आं बे जायगायाव नाफोरखौ हमो नास्राय बामि एलेंगा खांख्राय बालाबोथिया ना मुस्रा नाथुर साल दाउसुमै थुरि नाथुर ओंखाम खांखिला खुसिया सिंगि मागुर बेफोर नाफोरखौ आं हमो बांसिन नागिरजाग्रा नाफोरानो जाबाय नास्राय बामि सिंगि मागुर खुसिया ना एलेंगा थुरि बालाबोथि बेफोर नाफोरखौहाय बांसिन नागिरनाय जायो आं आरो नाखौ बांसिन हमनो मोनो नास्राय एलेंगा ना मुस्रा साल दाउसुमै नाथुर नाथुर ओंखाम बामि सिंगि मागुर आरो बायदि बायदि नाफोरखौ बांसिन हमनो मोनो माखासे नाफोरनि बेसेना मोनसे बायदि बायदि जायो जेरै खुसिया नाया से किल' आवहाय से रोजा नैजौ रां मागुर नाया से किल' आवहाय गुजौ रां आरो सिंगि नाया से किल' आवहाय दजौ रां आरो नाथुर नाया से किल' आवहाय बाजौ रां आरो नास्राया से किल' आवहाय ब्रैजौ रां आरो बामि नाया से किल' आवहाय थामजौ रां बेबायदिनो ना लायै लायै नानि दामा नानि बेसेना गुबुन गुबुन जायो आरो नाया गोबां रोखोमनि जों नाफोरखौहाय हमनो हायो नानि बेसेना बेबायदिनो ना लायै ना माखासे नाया बारा जायो आरो माखासे नानि बेसेना खम जायो